नमस्ते भैया हाँ क्या मेरी बात आइसक्रीम के होलसेलर से बात हो रही है हाँ कहे रहे थे हमको आइसक्रीम चाहिए था हमारे गाजीपुर में दुकान है और बीस पच्चीस साल बीस साल से चल रही है तो कैसे कुछ बताएँगे

अच्छा अच्छा किस किस रेंज में है आपके पास

मैंगो फ्लेवर मिल जाएगा अच्छा औरेंज फ्लेवर अच्छा तो कइसे है सब कुछ रेट ओट कुछ बताइए कुछ समझ में आए तब ना जैसे को क्या करना है ना जैसे पीस बना के उसको सेल करना है आपको पूरा दे देंगे तो उसको हमको जैसे कुछ प्राफिट हो तभी तो हम लेंगे और और आप आपकी आप जिस हिसाब आप जिस हिसाब से देंगे जैसे किलो के हिसाब जिस हिसाब से देंगे उसके हिसाब से फिर उसमें कितने पीस बनेंगे तो कितना फायदा होगा तब ना हम समझ पाएँगे कुछ अच्छा आपके यहाँ डब्बे से मतलब पीस के हिसाब से मिलेगी कि मतलब हमको यहाँ बनाना अच्छा अच्छा हमको बनाना रहता है हाँ तो ठीक है कैसे है हाँ तो उसमें कितना पीस बन जाएगा हाँ हाँ चाहे दस दस की अगर बनानी हो पन्द्रह की बनानी हो जिस रेंज में बनानी होगी उसके हिसाब से बनाऍंगे बनाएँगे ना यही ना हाँ हाँ हाँ और मैंगो फ्लेवर कैसे है साढ़े तीन सौ तो शुद्धता है ना

कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना हाँ तो जैसे कुछ टेस्ट वेस्ट करने के लिए हो मिल जाएगा ना हाँ फिर उसके बाद उसके उस हाँ तो उसके बाद जैसे आडर करेंगे तो आप पहुँचा देंगे कि हमको फिर लेके आना पड़ेगा अपने ते ही अच्छा आप भी डिलेवर कर सकते हैं अच्छा अच्छा चलिए भैया तो अगर समय हमको मिलते हैं तो कल परसों में आते हैं तो आपके यहाँ देख के कुछ बयाना वगैरह भी दे देंगे

चलिए ठीक भैया आते हैं कल परसों में तो ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते